سیمانچل کی کچھ ثقافتی چیزوں کو میں گنانا چاہتا ہوں اور وہ اگر بات کریں یہاں کی لنگی مشہور ہے یہاں اگر آپ لنگی والے کو دیکھ لیں اور باہر بھی اگر جاتے ہیں تو لوگ پہچان لیتے ہیں یہ سیمانچل کا ہی ہوگا اور یہ یہاں کی شان ہے آن ہے اور بان ہے اور بات کریں یہاں کی جو کھانا ہے وہ کھانا اگر ناشتے کی بات کروں تو مڑھی چوڑا ہے اور یہاں کی فیوریٹ ڈش میں آتی ہے ایک دم پسندیدہ عمدہ کھانا جس کو بول سکتے ہیں تو چوڑا مڑھی بہت اچّھا مطلب مانا جاتا ہے اور اگر بات کریں یہاں کھیتی زیادہ ہوتی ہے کسان لوگ زیادہ ہیں تو یہاں کا جو نربھر ہے زیادہ لوگ جو مطلب کام کرتے ہیں وہ کسانی کا کام کر کے اپنا روزی روٹی کو سنبھالتے ہیں اگر بات کریں یہاں کے ایک اور تہذیب کی جو ایک دوسرے کا خیال زیادہ رکھتے ہیں شہروں میں کیا ہوتا ہے شہر میں لوگ ایک دوسرے کے گھر نہیں جاتے یہاں یہ ہے کہ پورا بستی سی سی ٹی وی کیمرہ رہتا ہے وہاں ایک سی سی ٹی وی کیمرہ وہ لگا کے رکھتے ہیں یہاں یہ ہے کہ آدمی آدمی پر آدمی لگا رہتا ہے بس یہ فرق ہوتا ہے مطلب سیمانچل کے علاقے میں اور ادر جو ڈیولپ سٹی ہے اس کے مقابلے میں